जी हाँ प्रवेश द्वार के दहलीज पर पानी और गोबर मिला कर छीड़काव करने के पीछे कई सारे तर्क हैं जिनमें महत्वपूर्ण तर्क यह है कि बाहरी कोई भी गन्दगी हमारे प्रवेश द्वार के अन्दर प्रवेश कर नहीं पाए या कोई भी ऊपरी कार्यक्रम होता है जो नई हो और गोबर मिला कर छीड़काव करने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीटाणु हैं जो नहीं फैलें